دہلی میں کاروبار ترقی اور توسیع کی منصوبہ بندی کا انتظام کرتی ہے دہلی حکومت کاروبار کو لے کر خوب فکرمند رہتی ہے کیونکہ کاروبار کی ترقی ہی سے حکومت کی ترقی ممکن ہے اور اس کی توسیع کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرتی ہے جیسے کہ کسی پروڈکٹ کو لانچ کرنا ہو اور اس کے دام میں گھٹانا یا بڑھانا ہو تو حکومت کا اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے ایسا کرنے سے حکومت کی ترقی ممکن ہے اور حکومت کی جا حکومت اس کی جانب خوب توجہ تر ہے اس کی منصوبہ بندی کے لیے میٹنگ بھی بلائی جاتی ہے جس میں حکومت کے بڑے بڑے بڑے بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں تاکہ کاروبار کی توسیع ہو سکے اور اس کی منصوبہ بندی کا کام ہو سکے